दौड़मे भाग लेलियै दू दू बेर सेलेक्टो भेलिए रहए पहिले तऽ हम अपन गाँवमे जे छै हमर गाँवमे फिल्ड नहि छै तऽ फिल्ड नहि रहै ओते टाके तऽ नहर रहै नहर पर जे छै मतलब जे छै दौड़ै रहियै एक किलोमीटर रोज जे छै मतलब रोज सुबहमे उठै रहियै

ओकरा ओकरा ओकरा सानिध्यमे जे छै ने हमरा आरके जे छै ने मतलब दौड़ै रहियै दौड़ जे छै मतलब अच्छा रहै रहए मतलब सबसे बढ़िऑं जे छै मतलब जेतना टाइमिंग रहै छै आर्मी बलामे एकरबाद बिहार पुलिस बलामे ओहिसँ कमे टाइमिंगमे जे छै मतलब हम दौड़ लै रहियै

अथी आर भेलै लेकिन अथीमे जा कऽ छैंटि गेलियै लिखित परीक्षामे लिखित परीक्षामे छैंटि गेलियै तकरबाद बिहार सरकार जे छै पहिले बेसिसपर लै रहै एहिना अठमाँ नमाँ दसमाँ पास बला पर जे छै ने मतलब लै रहै कहै मतलब दौड़ जैयै सीधा जो दौड़ जाएगा उसको नौकरी हो जाएगा सहरसामे जे छै दौड़लियै ओहिठिना दौड़ नहि निकालि सकलियै तकरबाद देवघर गेलियै देवघर जे छै

ओकरा जे छै मतलब नौकरी होइ रहै हमरा आरके जे छै ई बात नहि जानैत रहियै कि मानिके चलु कि पैसा लै रहै ई लै रहै ओ लै रहै तऽ बादमे जे छै ने एकटा जे छै मतलब कोइ दलाल टाइपके आदमी मिललै रहए ओ कहलकै कि तीन लाख टका जे छै मतलब अगर तुमलोग दे देगा ने तब इसके बाद जो है ने नौकरी जो है ने तुमलोग को मिल जाएगा कोइ दिक्कत नहि है तऽ हमसब पुछलियै कि आखिर तीन लाख टका जे छै मतलब ई के लेतै

इ तऽ बढ़ियाँ गप नै भेलै हमरा अर के सोचलियै कि अपन मेहनते मजदूरी करबै गामे घर मे लेकिन तीन लाख दए कऽ हम नौकरी नहि करबै

तऽ इहए बात छै एकरबाद एक बेर दौड़े लए गेलहुॅं मुजफ्फरपुर पुलिस लाइन पुलिस लाइन मुजफ्फरपुर दौड़े लए गेलहुॅं तऽ पुलिस लाइन मुजफ्फरपुरमे भी दौड़ निकाललहुॅं ओहो ठिना ई पैसेके गप चैलि आयल पैसाके गप चैलि आयल कि मतलब मतलब जे छै पैसा जे छै अहाँके लागत चारि लाख टका तकरबाद जे छै ने मतलब अहाँके जे छै ई अथी करै लए दौड़ जे छै ने निकालि देब अहाँके तऽ हम सबके पासमे पैसे नहि रहै हमरा आरके चैलि अयलियै ओहिठिन से आ दौड़मे जे छै सबसे बड़ी खासबात ई रहै कि हमरा आरके जे छै ने मतलब ई मैथिलि जे छियै ने तऽ

तऽ गाना जे छै मतलब ओहि टाइममे मैथिलि गाना जे छै हमरा आरके बड़ी पसन्द हुवै आओर बड़ी बढ़िऑं सँ जे छै मतलब जे छै सुर कानमे लगाए कऽ जे छै ने दौड़िये एकदम पूरा एकदम जेना मैथिली अथीमे भए गेल अहाँके सुनील छैला बिहारी भए गेल एकरबाद जे छै आओर ढेरी ढेरी रहै गायक गायिका सब जकर कि मतलब जे छै ने गाना जे छै ने हमरा आरके सुनैत रहै छियै मानि कऽ चलु ई अहाँके ई एकटा लोकगीत रहै आओर ई मधुबनी एहि बेर जे मतलब गौरी हमर मिथिलामे मतलब ई गाना जे छै ओहि टाइममे जे छै ने मशहूर भेलै रहै तऽ ओ गाना जे छै ने मतलब सुनै रहियै इहए सब सुनि कऽ जे छै ने मतलब हमरा आर के दौड़ धूप जे छै ने करै रहियै खूब बढ़ियाँ सँ बितल लेकिन बात आइब गेल पैसा के तऽ पैसे नै रहए हमरा आर के पास मे कि पैसा दए कऽ जे छै ने माइन कऽ चलु नौकरी करतियै तऽ तेँ लऽ कऽ हैया आब जे छै ने हैया अते अपने अथीमे मेहनत मजदूरी करै छी मेहनत मजदूरी करैके बाद जे छै ने मतलब अपना जीविका जेना तेना जे छै ने माइन कऽ चलु चलाबै छियै यहए बात छै आओर सब कि कहब मतलब सरकारके अथीमे जे छै पैसा तऽ मानि कऽ चलु बिहारमे लागबे करै छै कहै छै जातियो आवासिये बनबैला जाइ छै जाति आवासिये प्रमाण पत्र तऽ ओहोमे सए दुइ सए टका माँगै छै सरकार नियम निकाललकैया कि मानि कऽ चलु हमे जे छै अथी

प्रतिभागी के जे छै नै मतलब पैसा रहए नै जे छै माइन कऽ चलु